औ नोंथाङा जोंनि दिपरबिलाव बेरायनो लांग्रा गाइदमोन दा औ ओमफ्राय नोंथाङाथ' दिपरबिलाव गोबां खेब थांखांबाय दां अ अ नोंथाङा दा जोंखौहाय बेरायनो लांनायनि टुर गाइदमोन नालाय बेनिखायनो इसे माबोरै माबोरै बेरायनायफोरा बेखौ खबर लानो हरदों आरो आं फ'न औ अ अ अ ओमफ्राय अ ओमफ्राय थांनाया माजों थांगोनथाय अ ओमफ्राय बेसेबां मिनिट एबा बेसेबां घन्टा लायोथाय सहैनायाव अ ओमफ्राय लामा सामा मोजांखा दा बेरायनोबो जायगाफोरा अ अ ओमफ्राय फिसफोरा बेसबां लायोथाय हजोंहाय हाबनाय एन्ट्रि खालामनायफ्राव अ ओमफ्राय जानाय लोंनायफ्रा बोरै जागोनथाय अ अ ओमफ्राय गासैबो जाग्रा बेसादखौनो मोनजोबखायो दा अ दे बेखौनो खबर लानो हरदोंमोन आरो माने सम सफैब्ला एसे फ'न हरनानै खबर लाबावनोसै